मुंहिंजो पसंदीदा खेल आहे टेबिल टेनिस मां स्कूल में बि खेॾियो मां कॉलेज में बि खेॾियो ऐं ॿिन्हिनि वक़्ति मुंहिंजो स्पोट्स टीचर बि साण हूंदा हुया मुंहिंजी साहेड़ियूं बि साण हूंदियूं हुयूं उन्हनि सां साण मां मां खेॾंदी हुअसि टेबिल टेनिस मुंहिंजो ॾाढो मन लॻंदो हुयो मुंहिंजो ॾाढो पसंदीदा खेल आहे मूंखे मानसिक शांती बि उनसां मिलंदी हुई हाणे जे महिल मूंखे टेबिल टेनिस जी असली टेबिल कोन्हे त पोइ मां डाइनिंग ते बि जाली लॻाए करे टेबिल टेनिस खेॾण जी प्रेक्टिस कंदी आहियां अभ्यास कंदी आहियां